سمندر میں مچھلی پکڑنے کا عمل عام طور پر ماہی گیر کرتے ہیں وہ کشتیوں کے ذریعہ سمندر میں جاتے ہیں اور جال ڈال کر مچھلی پکڑتے ہیں جال میں مس مچھلی پھنسنے کے بعد اسے کشتی میں نکالا جاتا ہے بھر پھر مچھلیوں کو ٹوکریوں میں بھر کر کنارے تک لایا جاتا ہے وہاں سے مچھلیاں تھوک فروشوں کو فروخت کی جاتی ہے یہ تھوک فروش مچھلی کو قریبی بازار تک پہنچاتے ہیں بازار میں پرچون فروش یا دکاندار دکاندار اسے خرید کر عام لوگوں کو بیچتے ہیں اس پورے عمل میں ماہی گیر تھوک فروش اور پرچون فروش شامل ہوتے ہیں مچھلی پکڑنے کے بعد صفائی وزن کرنا اور سجاوٹ کی جاتی ہے سجاوٹ بھی کی جاتی ہے قریشی مچھلی بازاروں میں عام طور پر عورتیں بھی مچھلی بیچنے میں شامل ہوتی ہیں یہ ایک مکمل سپلائی چین سے چین سے جو سمندر سے بازار تک چلتی ہے اس عمل سے کئی لوگ کا روزگار جڑا ہوتا ہے